भारत में सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार हिन्दू और मुस्लिम दोनों के त्यौहारो को महत्वपूर्ण और हर धर्म के त्यौहारों को यहाँ महत्वपूर्ण माना जाता है जैसे कि हिन्दूओं का त्यौहार दीपावली यहाँ विशेष कर चार दिन की छुट्टी दी जाती है ईद के समय जो कि मुस्लिमों का त्यौहार होता है यहाँ पर भी विशेषकर के तीन दिन की छुट्टी दी जाती है होली के समय छुट्टी दी जाती है और बुद्ध पूर्णिमा आदि कई सारे ऐसे त्यौहार है जिनके होने पर छुट्टी दी जाती है जैसे कि शरद पूर्णिमा और भी बहुत सारे त्यौहार हैं होली दीपावली गन्ना ग्यारस पर भी यहाँ छुट्टी दी जाती है भोपाल में अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं जिसे कि झूलेलाल जयंती जो कि सिंधियों का त्यौहार होता है इस पर भी छुट्टी दी जाती है यहाँ पर हर धर्म के लोगों के हर त्यौहार की बहुत ज़्यादा इज्जत की जाती है तथा त्यौहारों के दिन छुट्टी देते हैं और सब अपने अपने घर पे जिनका त्यौहार है वे अपने अपने त्यौहार का जश्न मनाते हैं